हम छओ महिना पहिले रियलमी थ्री प्रोके मोबाइल किनलहुँ चौदह हजार नओ सओ निन्यानवेमे ओ मोबाइल हमरा नहि नीक लागल हम दोसरोके इएह कहब ई मोबाइल तू नहि ले तू आब दोसर कम्पनीके मोबाइल ले